मैंने अपने जीवन में बहुत से विभिन्न व्यंजनों को पकाया है जैसे कि मैंने एक बार मैगी बनाई थी तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया क्योंकि लाश्ट में जो टेस्ट हमको आता है उस व्यंजन में बनाने के बाद वह ही हमारी सारी मेहनत की सफलता होती है अगर हमें इतनी मेहनत करते हैं और उसमें हमको स्वाद नहीं आता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है और उसी जगह हमको उसमें स्वाद आ जाता है तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है जैसे कि जब मैंने मैगी बनाई थी तो मैंने एक कढ़ाई का उपयोग किया था उसी के साथ मैंने उसमें पानी तेल कुछ सब्ज़ियाँ और मैगी का उपयोग करके उसे बनाया था और उसी के साथ साथ मैंने एक बार आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें मैंने एक कुकर का उपयोग किया था उस कूकर में मैंने पानी आलू आलू मटर और तेल और अन्य मिर्च मसाले डालकर उस सब्ज़ी को बनाया था और लास्ट में वह सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगी कि मेरा दोबारा बनाने का मन किया और उसी के साथ मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि मैं अपने जीवन में सब्ज़ियाँ बना सकता हूँ और मुझे उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना ही मैं उस चीज़ से जला या फ़िर मुझे कोई आपत्ति हुई और मैंने बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा था और मैं देख सकता हूँ कि आज की डेट में हर व्यक्ति को रोटी बनाना तो आना चाही है और रोटी एक बहुत ही आसान चीज़है जो कि व्यक्ति अपने जीवन में बनाना सीख सकता है और उसमें हमें कुछ भी कठिनाई प्राप्त नहीं होती है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि रोटी हुई या फ़िर आपके सलाद हुआ यह सब चीज़ आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो लेकिन आप उसी जगह इडली बनाते हो या फ़िर आप कोई चीला बनाते हो तो उसमें आपको कुछ दिक्कतें भी आती हैं तो इसी के साथ मैं कहे सकता हूँ कि जैसे रोटियाँ बनाना या फ़िर कोई सूखी सब्ज़ी बनाना आलू की तो वह बहुत ही आसान है लेकिन उसी जगह आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हो या छोले की तो वह बहुत कठिन है